तऽ ओहिमे बालबच्चा जाइत छै कुट्टी काटैत छै घरमे रातिके घर कयलहुँ घर कऽ कऽ बालबच्चा घर कयलक घर कऽ कऽ ओकरा बन्हलक छान्हलक बान्हि छानि कऽ कऽ लै कऽ कऽ के तब फेर भिन भोर भेल तऽ भैंसीके निकाललहुँ गायके निकाललकै निकालिके फेन सानी कुट्टी काटलकै हरियरी काटि कऽ अनलकै कुट्टी काटिके ओकरा देलक लऽ के ओ सानी लगेलक सानी लऽ के गोबर उठाएल गोबर उठाए कऽ ओहिठामसँ ओहिठाम धऽ देलक धऽ कऽ इहए सब लोक करैत छै ई धऽ देलक तऽ धऽ के तऽ ओकरा खाएके फेर भैंसी दुहलक भैंसी दुहि के तऽ फेर सेन्टर देलक सेन्टर दऽ कऽ तब फेर ओकरा अथी लऽ के कयलक कऽ के ईसब केलक बालबच्चा भेल बालबच्चा अपन केओ गेल घास काटै लै हरिअरी काटै लै गेल केओ गेल अथी काटै लै जनेर काटै लै गेल केओ मकै काटै लै गेल केओ जौ काटै लै गेल गेल अपन किछु काटिके हरिअरी काटिके अनलक आनिके लऽ कऽ देलक खाएके सुक्खल काटलकै लार काटलक लारि काटिके ओकरा देलक मिलाएके अपन देलक सानी लगेलक सानीके लगाए कऽ ओकरा खिचड़ी मिलेलक सुपर मिलेलक मिलाके सब मिलाएके ओहिकेबाद खुएलक खुएलक बान्हि छेक लेलक गोबर उठाके एन्ने से ओन्ने कयलहुँ कऽ कऽ अब इहए सब ने लोक करैत छै ई सब कयलहुँ कऽ कऽ तऽ ओकरा अपन खेलक पीलक फेन भैंसी दुहलहुँ भैंसी दुहिके ओकरा खाना बनबेलहुँ खाना दऽ कऽ ओकरा सेन्टर भेजलहुँ बालबच्चाके कहलहुँ जो सेन्टर जो सेन्टर गेल फेन से दूध नपेलक दूध नपाए कऽ आएल अथी कऽ के आएल फेर अपन गेल फेर अपन घास पात करए लए गेल ई सब कयलक ओकरा फेर धोलक धोयके ओकरा मालके धोलक पानि भरलक पानि भरिके धोलक धोएके ईसब कयलक नहि भेल घर पर तऽ फेर गेल अपन नदी गेल नदीमे ओकरा धोलक धोएके अनलक ओकरा बाद फेर गेलहुँ रौदामे बन्हलहुँ बान्हिके तऽ ओकरा फेर खाना देलहुँ खाना दऽ के ओकरा फेर गोबर करची सब कयलहुँ कऽ कऽ ई सब कयलहुँ आरो ई सब की देहातके लोक की सब करतै इहए सब ने करतय आँय इहय सब ने लोक करतय आर की करतै इहए सब होइत छै तब ई सब कऽ कऽ आ मालजालके खुएलहुँ पियेलहुँ सब कयलहुँ कऽ कऽ गाय के देलहुँ खाना देलहुँ खाना दऽ कऽ ई सब कयलहुँ जाड़ महिना भेल घर कयलहुँ मालके घर कऽ कऽ चट्टी देलहुँ चट्टी दऽ के ओकरा बन्हलहुँ भोरमे उठलहुँ उठि पुठिके देखलहुँ मालके देखलहुँ देखिके फेर बहरामे उठलहुँ भोरमे उठलहुँ ओकरा निकललहुँ निकालिके घास पात देलहुँ कुट्टी काटिके अथी कऽ के सानी लगेलहुँ सानी लगाएके इहए सब ने लोक करैत छै ईसब कयलहुँ मालजाल कयलहुँ ई सब कऽ के तब अँगना अयलहुँ अँगनामे फेर खाना बनेलियै खाए खाए लऽ बनेलियै खाए लऽ के ओकरा बालबच्चके खुएलियै खुएलियै खाना देलियै परसि कऽ देलियै खाए लै देलियै बालबच्चाके खाए लै दऽ के ओकरासँ सबजी लऽ कऽ देलियै भात लऽ कऽ देलियै रोटी लऽ कऽ देलियै फेन दऽ कऽ खयलकै खाए कऽ अपन गेलै काम करए लै गेलै फेर काम करए लै मकै काटलक मकै काटि कऽ अनलक सोहलक सोहिके ओकरा खाना फेर ओकरा कुट्टी काटलक कुट्टी काटि कऽ तऽ ओकरा फेर सानी लगेलक फेर देलक खयलक खुआए के तऽ ओकरा फेर अपन भैसी दुहलक भैसी दुहिके फेर ओकरा अथी कयलक देलहुँ सबकिछु कयलहुँ इहए सब काम छै आर बिहारके लोकके देहात देहातक लोकके आर कोन काम इहए सब ने काम छै सब काम कयलहुँ गरीब दुखिआ कोन काम करतै करैत छी मालजाल पोसलहुँ पाललहुँ अथी कयलहुँ आर की करबै इहए सब होइत छै